हांव रांदचे कुडीन सुरी जेन्ना वापरता किदेंय भाजी कापपा खातीर वा कानो कापपा खातीर तेन्ना म्हाका भंय आसता की ती हातीक लागतली आनी ती लागताच सुरी ही खूब धारी धारेची आसता आनी ती वापरता आसतना मातशी सारकी वापरची खूब वेळ म्हज्या बोटाक लागली आनी रगत सगळें व्हांवपाक लागलें तशेंच म्हजो भुरगो आसता घरांत तो आयलो म्हणटकर तोय बी ती सुरयेक हात घालता म्हणून सुरी जी आसा ही खूब घातक आसा रांदचे कुडींत वा आनी खंयीय जेन्ना आमी ती सुरयेचो वापर करतात तेन्ना तो सारको सांबाळूनच करपाक जाय किद्याक ती तोपपाक शकता घावो जावपाक शकता वा किदें जावपाक कसली इजा जावपाक शकता आनी तेका लागून सुरी ही मातशी पयसूच दवरप आनी ती लागली जाल्यार तो घावो मागीर बेगीन पेकुनूय येना चड व्हडलो घावो आसल्यार चड त्रास जाता मातसो लागल्यार सुद्दां रगत हें येताच कित्याक तेका खूब तोंक आसता सुरी वा ल्हान आसलो तो चाकू आसता तेजोय वापर आमी कांय वेळा घरान करतात तेचो वापर करता आसतना मातसो सांबाळूनच करपाक जाय आनी रांदचे कुडीन बी करता आसतना तर लक्ष दिवनूच करचो पडटा कितें कापता आसतना एकादें बोट कापपाक शकता वा हातींतल्यान पडले जाल्यार पांयार पडपाक शकता म्हणून सुर्येचो वापर हो सारको सांबाळूनच करपाचो